हाँ जी नमस्ते कहाँ से जी तो बताएँ किसलिए फ़ोन किया जी मतलब उत्तर प्रदेश के दार्शनिक अच्छे अच्छे स्थलों पे घूमना है आपको तो ठीक है फिर कितने लोग आपके साथ में हैं जी जी डे ट्रैवल एजेंसी हमारी है ट्रैवल एजेंसी हमारी है तो वो हिसाब से हम किराया जो है किसी से भी अधिक नहीं लेते हैं क्योंकि हमको अपनी एजेंसी चलानी होती है इसलिए आज आपको ले जा रहे हैं कल किसी और की फ़ैमिली को ले जाना होगा अब हम आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे तो अगली बार के लिए हमारे बिज़नेस में दिक्कत हमको आएगी तो इसलिए हम ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं तो आपको इधर मथुरा घूमना है ठीक मथुरा घुमा देंगे आपको फिर वृंदावन घुमा देंगे वहाँ तो कई दार्शनिक स्थल हैं पड़ोस पास ही पास में हैं ज़्यादा दूर नहीं जैसे नन्दगांव आपका है बरसाना है ये गोवर्धन है ये सब चीज़ आपको टहला देंगे ये सब बहुत दूरी नहीं है कोई थोड़ी थोड़ी दूर में हैं भगवान श्री कृष्ण की वो मतलब क्षेत्र है वहाँ पे और बहुत ही काफी जैसे मथुरा में आपका कृष्ण जन्मभूमि है हें इसी तरह से आपका वहीं पे थोड़ी दूरी पे है आपका वो क्या नाम पड़ जाएगा गोवर्धन पड़ जाएगा फिर आपका नंदगांव पड़ जाएगा वृन्दावन पड़ जाएगा ये सब आपको घुमा देंगे उसके बाद में अगर आपको और भी अधिक घूमना है तो वहाँ से फिर आपको हम इधर ले आते हैं इलाहाबाद ले आते हैं आपको इलाहाबाद प्रयागराज संगम है तो ये भी समझिए ये एक उत्तर प्रदेश का बहुत ही मतलब माना हुआ मनोरम स्थान है तीर्थों के राजा कहे गए हैं हमारे प्रयागराज जी और सब समझिए पूरे तीर्थों के राजा कहे गए हैं प्रयागराज जी बहुत बड़ा मतलब तीर्थ है यहाँ पे जब महाकुंभ वगैरह का मेला होता है तो आप समझिए कि विश्व स्तर का आदमी आता है प्रयागराज जी में बहुत बड़ी मान्यता है तो प्रयागराज भी आपको घुमा देंगे उसके बाद आपको हम काशी बनारस घुमा देते हैं अस्सी बनारस भी भगवान शिव की नगरी है और बहुत ही प्राचीन नगरी है और गंगा मैया के उसमें आप ये समझिए कि चौरासी घाट गंगा जी के हैं जिसमें कुछ प्रमुख घाटों को भी आपको हम देखवा देंगे जैसे आपका हरिश्चंद घाट है और आपका हाँ आपका वो जो है क्या नाम आपके मणिकर्णिका घाट है ओ हाँ मणिकर्णिका घाट को लोग बताते हैं कि मतलब अब बनारस की तो इतनी महिमा है आप समझिए कि बताते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पे ही ये बसी हुई नगरी है और बहुत ही पवित्र नगरी है ये यहाँ की जी बताएँ अच्छा सब कहीं घूमने जाना है तो ठीक है आप मतलब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपसे हम किराया अधिक ले लेंगे किराया अगर आपको सब कहीं घूमना है तो हम आपको सब कहीं घुमा देंगे लेकिन बस ये है हमारी गाड़ी में ये सीटें जितनी हैं उस हिसाब से होनी चाहिए पता लगा ओवरलोड ना हो गाड़ी और सीटें जितनी हैं उस हिसाब से अगर लोग हैं तो ठीक है हम आपको सब जगह घुमा देंगे और बहुत ही सही किराया हम आपसे लेंगे तो कल आप आ जाएँगी नमस्ते